हैलो अंजी अंजी अच्छा अं अच्छा अच्छा अच्छा थुआढ़ा नांऽ नांऽ केह् ऐ थुआढ़ा अच्छा किन्ना चिर होई गेआ तुसेंगी एह् प्रॉब्लम होंदे होंदे किन्ना टाईम होई गेआ अं हं अच्छा अं हं अच्छा एह् थुआढ़े परिवार च ऐ कुसै गी प्रॉब्लम पैह्लें दी कोई अच्छा अच्छा एह् तुसें पैह्लें निं ऐ दस्से दा कुसै गी लाज बगैरा पैह्लें कराये दा अच्छा अच्छना किन्नी मतलब ऐ केह् ऐ मतलब की लक्षण केह् न अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अं हं अच्छा अच्छा तुस चिंता निं करो कोई गल्ल निं तुस साढ़ी क्लीनिक आओ ठीक ऐ अलग थुआढ़ा अप्वाईनमेंट होना ना अप्वाईंटमेंट थुआढ़ी चैक अप करियै पता करना पता लग्गना असेंगी की केह् प्रॉब्लम ऐ केह् नेईं हून इंया फोन उप्पर पता नना लग्गना ऐ आं पैह्लें तुसें अप्वाईंनमेंट लैना पौना नी अंजी अंजी में हून गै लिखी ओड़ना अपना नांऽ सनाई ओड़ेओ ठीक ठीक जां ठीक में तुंदे फोन नंबर उप्पर करी ओड़गा डिटेल सेंड ठीक ऐ

आं टेंशन निं लैओ तुस ठीक ऐ कोई गल्ल निं ठीक होई जाना तुसें ठीक ऐ ठीक